हमरसबके एहिठाम मिथिलाञ्चलमे मिथिलामे बहुत तरहसँ बहुत तरहके जे छै से आइ पर्व त्योहार छै बहुत उत्सव छै बहुत लोक छै जे एहिठाम बहुत मोन लगाकऽ बहुत श्रद्धासँ बहुत जे छै से अच्छासँ अच्छासँ लोक करैए एहिठाम जे छै कि से बहुत एहिठाम विधि विधान आओर बहुत तैआरीके साथ लोक करैए आओर एहिठाम बहुत ही मतलब जइसे होलिए छै तऽ होलीमे जे छै से मतलब खूब जे छै से होली खेललहुँ खूब सुबहसँ लेकरके दुपहर तकले होली खेललहुँ एकदम रङ्गसँ अबीरसँ कादोसँ माटिसँ गोबरसँ जतेक चीज भेल एक दोसराके खूब लोक एक दूसराके पछाड़लक खूब मतलब खेललक तङ्ग तङ्ग कऽ देलहुँ परेशान कऽ देलहुँ तऽ दिक कऽ देलहुँ फेर जाके जे सबकोइ होली खेलैत खेलैत पूरा समय खतम भऽ जाइ छलै तब फेर जाके साँझ होइसँ पहिले लोक जे छै से पोखरिमे जाकऽ नदीमे जाकरके खूब बढ़िआँसँ रगड़ि रगड़िके खूब नहेलक धुएलक साफ सफाइ भऽ गेल ईसब कि मोन लगैए झुण्डमे झुण्डमे लोक रहै ततेक अच्छा लगै कि कहल जाउ ओहिदिना खूब अपन तरह तरहके लोक भोजन बनेलक अपना जतेक भेल जतेक भेल मिठसँ मिठ भोजन मीट मछली जतेक जो भी कोइ आएल तऽ ओकरा जे छै से झटसँ आदमी खुएलक देलक खाइ लेल नहिओ खाइके मोन अइ तैओ कने कने खाइए लै छलै खाइए लैत छलैए ओहि तरहसँ मतलब बहुत अच्छा लगैत रहै बहुत एक दोसरसँ आब तऽ ओतना मतलब छै भी नहि आब आदमीके जइसे अब भरदुतिए होइए जेनाकि कातिकमे दीपावली होलै के बाद तऽ ओहि समयमे भी बहुत अच्छा लगै अँइ कहीँ दोसर गाममे जाइके लेल बे बहिन जे छै कि कोनो दोसर गाममे रहै छै जहाँ भी कहीँ रहै छै तऽ लोक जे छै कि पहिलेसँ लोक सोचले विचारले रहल कि हँ अब तऽ जे छै से भरदुतिआके दिन आबि रहल छै तऽ लोक अपन किछु भी भेल तऽ अपना मिठाइ उठाइ किछु लऽ कऽ गेल अपन आदमी आओर बहिनके यहाँ गेल अपना भेँट मुलाकात केलक अपना ओहिठाम जे छै से अपना ओहिठाम बहिन जे छै से वही भरदुतिआके बजरी होइ छै से ओ खुएलक आओर इस तरहसँ समय छलै बितैत गेलै अब राखिए छै राखिएके समयमे राखीके दिनमे जे छै से लोक अपना जे छै कि पहिले तऽ गाड़ी घोड़ा भी नहि रहे ओतेक साइकिलेसँ लोक चलि जाइ अपना एक गामसँ दोसर गाममे आओर जे बहिन अगर छै गामके कहीँ गाममे एक गाममे नहि दोसर गाममे तेसर गाममे तऽ आदमी कोशिश करैकि कतेक सब गाममे चलि जाउ आओर सब बहिनसँ भेँट कऽ ली आओर राखी बन्हाउ राखी इस तरहसँ जे छै से बुझै कि हँ राखी कतेक कतेक हाथमे बन्हा जाए आओर लगै कि हँ एकदम बहुत चमकदार राखीसब रहै पहिलेके राखी सब एकदम चमक चमक चमकवला राखीसब ओ बड़का बड़का राखी सब रहै एकदम स्पन्ज लागल राखीसब रहै छलै पहिलेके राखीसब आओर इसी छठिके महिनामे छठिके बहुत आदमी छठिके तैआरी लोक केलक छठिके लेल जतेक छै ततेक लोक तैआरी कैलक छठिमेसँ ही बहुत दिनसँ ओरिऔन पोरिऔन करैत करैत करैत कि तऽ छठि दिन आबि गेलै छठिमे ततेक मतलब छठिमे आदमी आओर जे छै से घाटपर लोक गेल घाटपर अपना सर सफाइ केलक घाटपर घाटके छठि होइसँ पहिलहिसँ कएक दिनसँ आदमी छठिके घाटके लोक सर साफ सफाइ केलक आओर जे छै से अपना सफाइ करैत करैत जे छै से अपना छठिके दिन सँझुका अर्घके दिन आदमी जे छै से अपना खूब केलाके थम्ब जतेकसँ जतेक होइ चमकी तमकी लगाके साइट फाइटके अपना तैआरी ओइआरी करै आदमी एक तरहसँ आदमी बहुत अच्छासँ बहुत खुश मतलब उमङ्गसँ आदमी समय बितैत छलै